हैल्लो अरुण सर बोल्ला दे ऐं सर जी में अभिनाश दा डैड़ी बोल्ला 'ना ऐं ते ओह्ऍदे बारे थोह्ड़ी जानकारी लैनी ही सर पुच्छनां हा कि मुड़ा पढ़दा पुढ़दा बी ऐ जां इयां गै लटरमस्ती करदा ऐ ओह् आक्खा दा हा में सारा नंबर फुल्ल लैन्नां होनां कालेज़ किन्नें बज़े पुज्जदे दस बज़े ते नंबर दसनें उनें ते ते पेपर पेपर दसनें उनैं चलो ठीक ऐ फिर में कल आइयै पता करी लैन्नां ठीक